آپ نے میری تعلیم کے بارے میں پوچھا اور میں پہلے بتادوں کہ میری تعلیم دِلی سے شروع ہوئی میں پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وہ ایک بہت اعلیٰ قسم کی نرسری اسکول تھی جو اِن بہت بہت کم ہوتی تھی وہاں میں نے ایک سال پڑھا اور اُس کے بعد میں ایک ایسے اسکول میں گئی باڑا ہندوراؤ میں کہ جو اُس میں پہلی اور دوسری کلاس کے بچے ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے اور وہ ایکچلی میرے والد نے ہی کھولا تھا اُنیس سو سینتالیس کے بعد جو ہے وہ اسکول کھلا تھا کوئی پُرانا یتیم خانہ تھا تو اُس میں اسکول کھلایا گیا تھا پہلے وہ پناہ گزیر رہتے تھے وہاں پر پارٹیشن کے زمانے میں تو میں نے وہاں پڑھا اور جی نہیں پوری تعلیم نہیں نہیں میری پوری تعلیم دِلی میں نہیں ہوئی بعد میں دِلی پھر واپس آئی اُس کے بعد میں علی گڑھ گئی علی گڑھ میں میں نے تیسری کلاس سے داخلہ لیا دوسری کلاس میں نے پڑھی ہی نہیں اور پہلے ہائی اسکول ہائی اسکول ہُوا کرتا تھا اب تو ہایی سکنڈری جی میں نے ہائی اسکول کیا تھا اور ہائی اسکول اور پہلے پہ پہلی کلاس کے دو سکشن ہوتے تھے ہمارے علی گڑھ میں کچی کچی پہلی اور پکی پہلی لیکن میں نے تو ایک سال اسکپ کردیا تھا اور جی تیسری کلاس سے علی گڑھ میں پڑھا وہیں سے میں نے ایم ایس سی بی ایس سی کیا ایم ایس سی کیا کیا جی یہ میری چوائس تھی سائنس نہیں نہیں نہیں سائنس تو میں نے پڑھی ہے لیکن آج تک میں نے اپنی زندگی میں سائنس سے متعلق کوئی جاب کی ہی نہیں پتہ نہیں پہلے سب لوگ کہتے تھے کہ بھائی میرے والد نے میں نے کہا کہ نہیں سائنس لو سائنس میں نے پڑھ بھی لی سکنڈ ڈویزن میں پاس بھی ہوگئی لیکن یہ کہ پھر اور پھر میں ایم فل ہاں پھر میں نہیں ایم ایس سی کے بعد بھی میں نے پڑھا اور میں گئی یہاں پر جے این یو میں ایک ایم فل کرنے وہ بھی سائنس میں تھا اور بڑا بہت فنی قسم کا وہ تھا اڈیپٹو بایولوجی کہلاتی تھی اُس میں کچھ میوٹیشن وغیرہ کے اوپر میں نے کام کیا تھا جو مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے اور جی اِس کے بعد میں نے کوئی نہیں سائنس کی جاب میں نے نہیں کی اور جو جاب میں نے کی وہ بچوں کو نرسری اسکول میں پڑھانے کی کی پھر میں شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی اور وہاں میں نے ایجوکیشن میں گریجویٹ ڈپلوما کیا فرنچ پڑھی آ ہاں یہ بس قسمت کی بات ہے یہ میری چوائس تھی اور مجھے موقع مل گیا کہ میں ایجوکیشن میں آگئی اور میں نے ایجوکیشن میں بہت کام کیا لیکن اسکولوں میں رہی میں نے فرنچ اسکول میں بھی پڑھایا کینیڈا میں بھی پڑھایا کیا فرق پایا میں نے ہاں وہاں کی ایجوکیشن میں اور یہاں کی یہ بات میں آپ کو ضرور شئیر کرنا چاہوں گی کیونکہ جب میں کینیڈا میں میں نے پڑھا تو مجھے پہلی دفعہ اتنا مزہ آیا پڑھنے میں کہ وہ ہر چیز کو دِل چاہتا تھا کہ پڑھو کوئی ایک ٹرم پیپر بھی میرے ہسبینڈ کہا کرتے تھے کہ تم ایک ٹرم پیپر بھی پی ایچ ڈی کی تھیسس کی طرح کیوں کرتی ہو ٹرم پیپر ہے اور وہاں پہ وہ میں نے کیا تو اُس سے مجھے لگا کہ ہاں ایسی تعلیم ہونی چاہیے اور تعلیم تو اب بھی نہیں ختم ہو رہی کوئی نئی چیزیں سیکھنا تعلیم تو کبھی نہیں ختم ہوگی ہاں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے چوائس ہو کہ میں اسکول میں پڑھاؤں یا کالج میں پڑھاؤں لیکن ایک یہ بات پکّی ہے کہ میں جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ ابتدائی کلاسز میں ہونے چاہیے اِس لیے کہ اُن وہی تو بیس بناتی ہیں بچوں کا لوگ بہت ہی اِس بات کو حقارت سے دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ نرسری ٹیچر ہے وہ کنڈر گارڈن ٹیچر ہے پہلی کلاس کی ہے ارے پہلی کلاس میں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اُن کو تو تعلیم تو کبھی نہیں ختم ہوگی اور تعلیمی اداروں کو ہمیں بہت بہت توجہ دینی ہے اپنے ہندوستان میں اور یہ جو پرائویٹ اسکول ہیں اور پاس میں پرائویٹ یونیورسٹیاں جی میں نے ایک زمانے میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں سے بھی تعلق تھا میرا کیا تجربہ تھا وہاں پہ مجھے وہ ایجوکیشن کی دُکانیں لگی